एहन अनोखा व्यञ्जन मने एहन जे छै मनलगु व्यञ्जन मन केँ भावे वाला व्यञ्जन छै से ओ हमरा सभकेँ लेल तऽ एहन अनोखा व्यंजन तिलकोर थिकैक आ व्यञ्जनक ओ हिस्सा छै जेकर कि ओ अहाँकेँ हरेक दृष्टिसँ स्वास्थ्यके लेल चाहे ओ डाइबिटीज पेसेन्ट छथि आओर आनो तरहक जे छथि रोग व्याधि सभ हुनको लेल ई बहुत बढ़िऑं छै आओर हमरा तऽ खास कऽ के तिलकोर इम्हर जे छै परोर ई सभके बेसी हमरा रहैया आओर हमर जखन तखन एकर प्रयोग करै छी एना आलुके से तऽ बेसी उपयोग होइया बेसी सामग्रीमे बेसी तरकारीमे सभसँ बेसी उपयोग लाएल जाइ छै लेकिन मनलगु हमर ई दूटा चीज रहल हँ आ एहिकेँ व्यञ्जनक तैयारीमे से आलुकेँ सङ्ग सङ्ग ई जे छै से कखनो तिलकोरकेँ कखनो परोरकेॅ कखनो कोबीके आ भाटा ई लगातार प्रयोगमे होइत रहल अछि इएह